ہیلو ہاں سر اوبر کسٹمر کیئر سے بول رہے ہیں سر میرا نام طاہر انصاری ہے میرا آبائی گھر علی گڑھ ہے میرے والدین ابھی کچھ سمے سے رائے بریلی میں رہ رہے ہیں تو سر میں انہیں اپنے آبائی گھر واپس لانا چاہتا ہوں جس کے لیے مجھے ایک ٹیکسی بک کرنا ہے جو کہ چار لوگوں کے لیے بک کرنا ہے میرے والدین ہیں ماں باپ اور میرے بھائی اور بہن ہیں دو یعنی کہ ٹوٹل چار لوگ تو ذرا آپ اس کی تفصیلات بتائیں کہ کل اسے پیکپ کرنا ہے صبح کے چھ بجے تو یہاں علی گڑھ لانے میں اسے کتنا ٹائم لگ جائے گا اور کتنا کرایہ ہے اور چار لوگوں کے لیے کیا کون سا کون سی گاڑی بہتر رہے گی ذرا ہمیں آگاہ فرمائیں اور براہ کرم ایک اور میں ریکوسٹ کرنا چاہوں گا کہ اس آڈر کو آپ بک کر لیں میں پیمنٹ جو ہے وہ کیش میں کروں گا کیوں کہ میرے پاس آن لائن سویدھا اپلبدھ نہیں ہے میں فون پے وغیرہ نہیں چلانا چاہتا ہوں اور آپ کل صبح چھ بجے پیکپ کر لیں براہ کرم اور آپ اس آڈر کو بک کرنے کے بعد پلیز مجھے واٹس ایپ میں کنفرمیشن میسج بھیج دیں بہت شکریہ آپ کا